جب بھی مجھے کچھ پہلی بار بنانا ہو گھر میں یا کہیں بھی تو میں سب سے پہلے اپنی امی سے تھوڑا ہنٹ لے لیتی ہوں کہ امی یہ چیز کیسے بنے گی جب مجھے اس چیز کو بنانے کا اس کھانے کو بنانے کا میتھڈ پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس طریقے سے بنے گی اس کے بعد میں یو ٹوب پر جاتی ہوں ایک چینل ہے یو ٹوب چینل نام سے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اس پر بہت بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں جو کہ ساری کی ساری کھانا بنانے والی ہوتی ہیں میں اس پر زیادہ تر دیکھا کرتی ہوں مجھے جب بھی کچھ بنانا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت آسانی طریقے سے سکھا دیا جاتا ہے اور اس میں جو بھی چیز بتائی جاتی ہے وہ زیادہ تر ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں جیسے اور مجھے جو بھی بنانا ہوتا ہے تو میں زیادہ تر اس پہ سے ہی دیکھتی ہوں اور اس پہ سے بنانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو بھی کھانا وہ بتاتی ہیں ایک تو اس میں ڈلنے والی ساری چیزیں میرے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں اور اوپر سے ان کا کھانا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور مجھے بہت پسند ہوتا ہے وہ کھانا اور میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آتا ہے